गाँव गाँवमे अत्ते बदलाब आ गेलै है से सभ अपना पसार की करै छथिन कत्तेके सूट पसन्द है सूट अपने पहिनै हेथिन शादी विवाह होइ है तऽ कत्ते पहले कुर्ता पैजामा पहिनैत रहथिन आब कुर्ता पैजामा नहि पहिनके कोट पैन्ट पहिनै हेथिन आ कहै की कहै है लेडीज सभके पहले साड़ी पहिनैत रहथिन तऽ आब ओत्ते नहि पहिनै छथिन साड़ी सभ सूटे पहिनै छथिन इसभ की बदलाव आ गेलै हन से की मतलब अथि भऽ गेलै हन से सभ अथी करै हेथिन पहले अथि रहै आओर सभ अपन संस्कार अपन भूलि गेलखिन हन इसभ बदलाव मतलब आ जेतै रहै तऽ और अच्छा रहै